तुस जेह्ड़ा अपने ग्रांदे बारे च ते उत्थै केह् केह् स्हूलतां तुसें गी हैन केह्डियां नेईं हैन उंदे बारे च थोह्ड़ा दस्सेओ ताकि थुआढ़ा जेह्ड़ा ए उत्थें दे बारे च अस बी जानी सकचै जि'यां कि मेरां ग्रां च शड़क बी ऐ ते असपताल नेईं ए जेह्दी वजह नै असैं दूर दूर तकर जाना पौंदा ते स्कूल बी ऐन ते स्कूल बी हुन बाह्रमीं तक्कर थ्होआ जि'यां कि असपताल दूर ऐ बड़ा दूर पौंदा कदें बर्खा आवा दी नेईं जनोंदा कोई बिमार होईआ साढ़े स्कूलें च कदें कईं बार ऐसा औंदा कि कोई टीचर नी औंदा पढ़ाने गी बड़े लोकें गी बड़े बच्चें गीं परेशानी होंदी बड़ा स्ट्रगल करदे न जेह्दे कारण जेह्दे कारण अस साढ़े ग्रां च बड़ा गै गंद पेदा ऐ कि स्कूलें च बी टीचर नी होंदे पढ़ांदे बी नेईं हैन जेह्दे कि साढ़ी शड़कां बी कच्चियां न ओह्दे कारण कदें बर्खा पेई जा तां कदें गड्डी नी चलदी फ्ही लोकें बडा स्ट्रगल करना पौंदा जेह्दे कारण कुतै कोई बिमार ओह् बी बर्खा पानियै च कुदै नेईं जनोंदा ता जि'यां बर्खा पानियै च नेईं जनोंदा

बिजली दा बी प्रबंध बी कीते ऐ बिजली दी बी स्हूलत शैल ऐ जित्थै कि ट्रासफार्म बी थ्होए दा ऐ

जेह्दे कारण बच्चे बुड्ढे लोक बड़ा गै स्ट्रगल करदे न जेह्दे कारण लोकें गी बड़ा गै नुक्सान होंदा ऐ कदें म्हीना म्हीना ट्रासंफार्म नी होंदा कदें बिजली होदीं तां ट्रासंफार्म उड़्डे दा होंदा बिजली नेईं होऐ तां कदें बिजली जंदी उठी सवेला ते जे बिजली जा ऊठी तां फ्ही ओह् औंदी नी दो दो दिन त्रै त्रै दिन ते फ्ही बी चक्कर पौंदा बड़ा बड्डा चक्कर बनदा ऐ छडि़यां जेह्ड़ियां साढियां बाईं न उदां पानी बड़ा शैल ऐ ते लोक उनें बाईं दा पानी बड़ा पीदें न ते साढ़े नलके बी लग्गे दे न जित्थै बी उं'दे च पानी बड़ा औदां ऐ उत्थै इक साढ़ै नाउन ऐ नाउन आह्रा पानी जंदा ऐ होंदा पानी साफ ऐ जेह्दे नै नाउनै पानी साफ ऐ ओह्दे कारण अस ओह् पानी पीने बी होने और जेह्ड़ी साढ़ी शड़क ऐ ओह् बी कच्ची ऐ गन्दा रोड़ ऐ ते लोक जिसलै मतलब बर्खा पौंदी ऐ ते ोत्त लौक नेईं जाई सकदे न चिक्कड़ बड़ा होई जंदा ते लोक बड़ा स्ट्रगल करदे न